औ बेखौथ' आं आंनि मानसिफोरखौ थिनहरगोन माखासे आंनि गाहायनि मानसिफोरखौ थिनहरगोन मानोना जोंहा बेफोरनि गेजेरजोंसो माखासे मुलाम्फाफोर फैयो नालाय दा जोङो माखासे रोंगथि गोनां एमप्लइफोरखौ नांगौ जागोन बेनि थाखाय जोंनो माखासे तेस्तफोर लानाय जागोन एबा इन्टारभिउफोर लानाय जागोन बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि नांगौ इमप्लयमेन्टखौ जोङो थिसननानै लानांगोन दा जोंनो बेफोर बादिनि बागै गोबां माखासे रांफोरबो नांगोन जागोन आरो बेफोरखौ बुथुमनो हायोबा मोजां जागोन दा जोंनोथ' बेफोर बादिखौ जोंहा जोंनि कम्पानिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय जोंनि आखायाव गोबां रांबो गैया जाहैबाय दा जोंनो जा हायो एसेखौ आं बुथुमसै दा जोंनो माखासे इमप्लयमेन्टनि रोंगथिफोरखौ जोङो डकुमेन्टसफोरखौ बिनानै इन्टारभिउनि थाखाय थियारि खालामनानै होबानो जागोन दे

सेलारिफोरखौथ' जोङो हरनो थाखाय दाथ' जोङो हाथनाय नङा मानोना जोंहा माखासे रांआरि माबा मुलाम्फाया एसे गोदोसोनानै दं आरो दा जोङो बेफोरखौ दसे समनि थाखाय दोन्थनानै इयुनाव दाइरेख खनसेयैनो जयै हरनाया मोजां जागोन नामा मानोना जोंहा दा जोंनि कम्पानिनि हालोदआ एसे गारजिआव दं ना बेनि थाखायनो बे इमप्लयमेन्ट इमप्लयफोरखौ खोन्थानानै होदो नोङो एसे जेनोबा जोंहा माखासे राङारि खहा जानानै दङ बेफोरखौनो खोन्थानानै होदो बिसिनो गावसोरबो एसे बुजि खागोन बे